मां क्यारा थी ॻाल्हायां जीअं पहिरीं भारत जी कला में मतलबु भारत में पहिरीं चित्रकला हूंदी हुई जीअं माण्हू चित्र मतलबु पहिरां पेंटींग कंदा हुआ पर हाणे नई नई मशीनियूं आहियूं आहिनि जीअं जीअं मशीन सां मतलबु पेंट ब्रश ईंदा आहिनि हुन सां पेंटिंग कंदा आहिनि हुन सां सभु कलर बि हाणे कलर बि मतलबु सभई केमिकल विधल आहे हाणे कलर बि जीअं मतलबु पंहिंजा नथा अचनि पंहिंजा ठाहिनि नथा सभु केमिकल वारा ई आहिनि जीअं हाणे मुर्तीकला आहे मतलबु पहिरां मुर्तियूं पाण ई ठाहींदा मुर्तियूं मतलबु पहिरें पहिरें पहिरें पंहिंजूं मुर्ती ठाहींदा हुआ हाणे कीअं आहे फ़ाइबर जी मुर्ती ईंदी आहे सभिनी जूं अलॻि अलॻि मुर्तियूं ईंदियूं आहिनि जीअं हाणे गणपति जूं मुर्ती ठाहिनि था हेॾी वॾी मुर्ती ठाहिनि था जीअं उहो जो पाणी में बि नथी वञी सघनि वेचारी ॿाहिरि मतलबु ॿाहिरि रखी था छॾनि त अहिड़ी कहिड़ी मुर्ती मतलबु हाणे पहिरें पहिरें सुठियूं ठाहींदा हुआ मुर्तियूं वग़ैरह मतलबु इहा पहिरीं मतलबु पंहिंजे हथनि सां ठाहींदा हुआ मुर्तियूं कला सभु कंदा आहिनि ऐं हुन विझी पहिरें मिटीअ बरतन हूंदा जीअं मिटीअ जे बरतन में खाऊं त सुठो लॻंदो हुओ सॼी मिटीअ जी स्मेल ईंदी हुई मिटीअ जे बरतन में चांहि पियो सुठो लॻंदो हुओ हाणे हिन सभु मतलबु रियल सुख इहो आहे रियल सुख कुझु बचियो ई नाहे मतलबु सभु हाणे नवी नयूं शयूं अची वेयूं आहिनि ॾिसण वञो त जीअं पहिरीं कलाऊं सभु ख़तमु थी वेयूं आहिनि हाणे सभु मतलबु पंहिंजो मतलबु नओं नओं अची वियो आहे ऐं मतलबु मिटीअ जा बरतन में न खाइनि था न कुझु बि न जीअं कपिड़ा आहिनि हाणे कपिड़ा माण्हू कीअं अलॻि अलॻि पाईंदा आहिनि पहिरा त सिलाई करे पाईंदा हुआ वर्क कंदा हुआ सिप्पिनि वारा पाहींदा हुआ हाणे अहिड़ो कुझु आहे ई न हाणे जेको मशीन में कपिड़ा था अचनि म मशीन में कर सभु मशीन में था करनि कुझु थिये ई नथो सभु मशीनुनि सां ई थो सभु मतलबु थिए कपिड़ा बि हाणे सिलाई वर्क मशीन में थो थिए सभु मतलबु मशीन में थो थिए हाणे हीअं ऐं मतलबु कुझु बि पहिरों जहिड़ो कुझु आहे ई न सभु ख़तमु थींदो वियो आहे हाणे कोई भारतिय कला मतलबु शीला रहियूं ई नाहिनि मतलबु पहिरों जाम सुठो हूंदो हुओ पहिरां सभु सुठो लॻंदो हुओ हाणे अहिड़ो कुझु आहे ई न